हॅं इंजीनीयर साहेब देखै छी काहे लए इतना फेक्टरी के पर्फोर्मेंस ले के जा रहलइए पहले जे जे चीज के मुनाफा होइ छलै सबकिछुमे नीचे गिरते जा रहलैए एकर की कारण छै तऽ अहाँ एकर इंक्वायरी कयली कि कयले लऽ मतलब लेट सऽ काहे लय आ रहलै एकर की कारण हय ना तऽ पूरामे कुछ प्रोब्लम हय एकरामे

ना तो ई गलत ही न अगर केकरो व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो रहल छै अहाँ ओकर वैकल्पिक व्यवस्था करबै तब ने ने तऽ एना तऽ फेक्टरिये बूर जेतै सारा परफोर्मेंस खराब हो जेतै न तऽ अहाँ अहाँ जबतक एकरा सक्रिय रूप से ना अहाँ भाग लेब तबतक ओ कहाँ से अहाँ से बीच ओ लोग अतै जे काम करतै जबतक अहाँ सक्रिय न हैम ई होनाइ तब तऽ पूरा कंपनी बूर जेतै एकर असर देख रहल छी शेयर मार्केट मे भाव ई अपन शब्जी के गिर रहल हय ना अथी करबै तऽ केना काम चलत ना तऽ अहाँ एकरा परती जादा संवेदनशील होउ अगर कोइ स्टाप के परमानेंट होइमे दिक्कत हो रहलै अथी आइ के की उपस्तिथि हय आज केतना आदमी विलम्ब सऽ आयल हय बताइयो ने उपस्तिथि जेनाकि एकर हमेशा एकर विकल्प के तौर पर रखबो जादा हमेशा मतलब छै ग्रॉस करमचारी हय ओकरा जगह पर सहायब नया अहाँ रिक्रूट करू काहे लऽ कि ऊ एक दिन के तऽ काम न हय केकरो अयमे अहाँ अपन व्यक्तिगत साईट कुछो अथी करबै तब तऽ ऊ कम्पनिये के नुकसान भाय जेतै कंपनी बैठ जेतै तऽ हम अहाँ कऽ कहाँ से रख सकबै जी हाँ

जी

अच्छा ओ हाजिरी के ओतना रिकौल्स नही अहाँ काम सुचारू रूप से चालू होइ के चाही एकरा प्राथमिकता दियौ एकरा तनी गंभीरता से लेल जाय हलांकि एक दिन के बात नहि हय कि एक दिन कोइ एब्सेंट हो जेतै तऽ कोइ दिस दैट नहि ठीक जब तक सब किछु पूरा टीम के भावना से कोइ भी कंपनी चाहे फेक्टरी चल रहल हय सारा टीम के भावना से यहाँ सब लोगके मिलाके कि एकरा कमी ओकरा समस्या आबै सऽ पहिलही ओकरा ऐसन अथी क्लिक करलू कि पूर्ति ओकरा सऽ पहिलै हुए जाहि सऽ पाँच आदमी अथिन ओकरा विकल्प के तौरमे चाही कोनो काम हय ओकर फोन कर पर ओकर खानापूर्ति केना होतै वहाँ ओकरा सऽ पहिले अथी करत ठीक हाय

अच्छा चलू ठीक है तऽ एकरा ध्यान देबै गंभीरता सऽ ठीक है सर राखू